فن ہماری زندگی میں اہم ہے کیونکہ فن جب ہم کرتے ہیں مستی جب ہم کرتے ہیں تو ہم اپنی ٹیشن بھول جاتے ہیں اور لوگ ڈپریشن سے دور ہو جاتے ہے فن کی وجہ سے اور ہمارے معاشرے کو اس کی بہت ضرورت ہے کیونکہ آدھے سے زیادہ لوگ تو ٹینشن اور ڈپریشن میں رہتے اور اس کی وجہ سے سوسائڈ بھی کر لیتے ہیں ڈپریشن کی وجہ سے سوسائڈ بھی کر لیتے اس لیے میں چاہتی ہوں کہ زیادہ سے زیادہ لوگ فن کریں اور مستی کریں اپنی فیملی کے ساتھ یا پھر دوستوں کے ساتھ یا پھر کہیں ایسی جگہ ٹائم اسپنڈ کرے جہاں انہیں وہ چی جہاں انہیں مزہ آتا ہو اچھا لگتا ہو اچھا فیل ہوتا ہو اور پھر اس کے بعد اگر پھر اس کے بعد اگر انہیں فن کرنا ہے تو وہ گھومنے بھی جا سکتے ہیں وہ انہیں جائیں کہیں جہاں پہ ان کو سکون ملتا ہو اور ٹینشن اور ڈپریشن سے دور ہو جاتے ہیں لوگ فن کی وجہ سے ایسے میں وہ نہ ٹینشن لیں گے نہ ڈپریس میں جائیں گے اس لیے ہمیں فن کرنا چاہیے اور فن ہماری زندگی میں بہت امپورٹینٹ رول کرتا ہے کیونکہ فن کی وجہ سے سب خوش رہتے ہیں اور کوئی ٹینشن نہیں رہتی ہے ہمیں